بہار میں بہت سارے سنیما ہیں جیسے

تھیٹر ہند الپنا سنیما بہت سارے ہیں جیسے میرا ٹاکیز ایم ٹو کے جتنے بھی ہیں بہت سارے سنیما ہیں اور اس میں اچھی اچھی جیسے نیا نیو مووی نیا مووی لگی ہوئی رہتی ہے ہم جاتے ہیں دیکھنے کے لیے وہاں اچھے سے اچھے صوفہ والی سیٹ ہوتی ہے اس کے اندر اے سی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اچھے سے فلم دیکھتے ہیں وہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ایک لمبا بڑا سا پردہ لگا ہوا رہتا ہے اس میں دیکھنے میں کیا ہی مزہ آتا ہے کیا ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے اس میں جانے کے بعد بہت زیادہ مزہ آتی ہے اس سے پہلے اس سے پہلے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جائیں اور نئی سے نئی مووی لگی رہتی ہے ان کو جا کے دیکھتے ہیں جو ادر کہیں ادر کہیں بھی کوئی نہیں دیکھتے ہیں بہار کے اندر جتنے بھی سنیما ہے سب میں لگتی ہے نئی نئی موویج جیسے کوئی بھی مووی ہو ڈیڈ پول ایل ولورین جیسے نیو مووی ابھی آئی ہے وہ بھی لگی ہے پورے بہار میں جتنے بھی ہال ہے سب سنیما گھر ہے سب میں لگی ہوئی رہتی ہے اس میں جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں جایا جائے تو مزہ لیتے ہیں مزہ لے نہیں رہے اس کے بعد ہم لوگ ٹکٹ پڑتا اسی سے اوپر جتنے ہزار تک کا پر ٹکٹ پڑتا ہے پر ٹکٹ پڑتی ہے اس کے بعد ہم لوگ بہت انتظام کرنے کے بعد ہم لوگ اسی ہزار تک کے ٹکٹ ہم لوگ اکثر تین سو بیس روپے والے ٹکٹ لیتے ہیں ہم جا کے دیکھتے ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ہزار روپے والے ویسے بھی وہ رویل رویل کی ہوتی ہے اور اس میں اس میں زیادہ اے سی اور اس میں کھانا پینا ہر چیز ملتی ہے تین سو بیس ہم لوگ کٹاتے ہیں اور صرف وہی کرسی پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھ کے دیکھنے پڑتی ہے اور منہ اٹھا کے دیکھنی پڑتی ہے بہت پریشانی کرنے کے بعد دیکھتے ہیں اور جتنی زیادہ مہنگا لو گے ٹکٹ اتنے لگزریئس اتنی اچھی طرح سے دیکھو گے اتنی اچھی طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے اور ٹکٹ ایک سو بیس تیس کا لے لو اس میں بھی اچھے سے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بس یہی